ठीक है न आप हम लोग ठीक है आप त्यौहार कौन कौन मनाने मनाती हैं खाना क्या बनाती हैं हम लोग से बहुत सा बात बनते हैं कचरी बड़ी बनते हैं पुआ बनती है पूरी बनती हैं फ़िर ऊ सब अच्छा अच्छा सब सामान बनते है कोई चावल खाने वाला घर में चावल मीट बनती है ता सब लोग परिवार मिलकर खाना खा लेते हैं बढ़ियाँ रंग अबीर चलते है ऊ लोग खेल लेता है बच्चा लोग सब सब मिलकर अपना बताइए हमरा बताइए हम लोग हियाँ बुद्ध भगवान को हम नहीं जानते हम नहीं मनाते है आप मनाते हैं तो आप बताइए हमको क्या क्या उसमें लगता है ऐसे हम नहीं जानते हैं

ठीक है ठीक बढ़िया बात है और बताइए और बताइए आपको तो समा खियाने जाते हैं हाँ सामा जैसे बच्चा लोग समा मनाती मनाते हैं यह सब मूर्ति लाते हैं उसको दिया बत्ती बार को सबका और धर को भाई के और वह एब हँसाते हैं गीत ओत गाकर अब क्या होता है हाँ हाँ अपना इन्हें मनाते हैं त्यौहार ईद त्यौहार अपना मनाते हैं ठीक है ठीक है रखते हैं बाद में बात